जेगर गल्ल कीती जाऽ कि डांस दी साढ़े रूरल एरिया च रूरल कमेटी च डांस बड़े प्रकार दे डांस न जेह्ड़े फेमस न जिन्ना कि अजकल्ल लोग डोगरी डांस थोह्ड़ा घट्ट गै करा दे न जेह्ड़े प्हाड़ी प्हूड़ी डांस घट्ट गै करा दे न अजकल्ल पंजाबी पंजूबी आह्ला सिस्टम जैदा चला दा ऐ ते पंजाबी पंजाबी गानें च ब्याह् नच्चने नच्चना कु'त्थै होंदा कुतै फंक्शन होऐ ब्याह् होऐ कुतै कालज फंक्शन होई गेआ जां कुतै एडमिनिस्ट्रेशन दा फंक्शन होई गेआ उत्थै डांस करने दा मौका मिलदा जैदातर मौका जेह्ड़ा ब्याहें ब्यूहें च गै मिलदा ऐ ब्याहें ब्यूहें च गै नच्चने गी मिलदा ते उत्थै सारें गी पता ऐ कि डोगरी गाना कोई बिरला गै लोआंदा ऐ कोई फौजी फाजी आह्ला गाना लोआई ओड़ेआ कोई डोगरी नेईं ते पंजाबी गाने गै चलदे न ओह्दे पर गै डांस होंदे न ते जे हां डोगरी डांस होंदे न डोगरी डांस उत्थै होंदे जित्थै कि डोगरी अपना कोई फेस्टिवल होवै जां डोगरी दा होवै कोई प्रोग्राम चला दा होवै प्रोग्राम चला दा होऐ अहें डोगरी दे बारे च प्रमोट करा दे उत्थै जाइयै डोगरी चार कुड़ियां कट्ठियां होई गेइयां डोगरी सूट पोआई लेआ दो चार मुड़े कट्ठे होई गे डोगरी गाना गूना गाई लेआ होर डांस डूंस करू ओड़ेआ नच्ची लेआ ते जे गल्ल कीती जाऽअज्ज कि इन्नै अपने रूरल एरिया च कि अगर सानूं बी मौका मिलै कि अहें डोगरी कन्नै अस स्टार्ट केह् करने सिद्धा पंजाबी गाने पर डांस स्टार्ट करने आं पंजाबी डांस ऐ जेह्ड़ा भांगड़ा होई गेआ कोई चलदा गिद्दा गुद्दा ते कोई पांदा निं इत्थै ते डोगरी डांस केह् चलदे ढोला पर नच्ची लेआ प्हाड़ी डांस होई गेआ ते होर इ'यै ले डांस के होंदे साढ़े इत्थै ग्राईं एरिये च जे गल्ल कीते रूरल कमेटी जि'यां ते हां अगर कुतै प्रोग्राम कुतै स्कूल च होवै जां एडमिनिस्ट्रेशन दा होवै फिर महाराज डोगरे सांबे दे डोगरे न ते फिर डोगरी दा डांस गै चलदा डोगरी डांस बी चलदा उत्थै मगर जे घरै दी गल्ल कीती जाऽ जित्थै कि साढ़ा पर्सनल कि सानूं कोह्दे कन्नै ओह् मिलदा पर्सनल गल्ल कीती जाऽ कि अस कोह्दे बिच्च खुश रौह्न्ने आं जां साढ़ा पैह्ला गै पैह्ली प्रैफरैंस गै कैह्दे पर औंदी ओह् औंदी भांगड़े पर कि पंजाबी गाना लग्गेआ नी ते अस नच्चना स्टार्ट होए निं डोगरी डागरी गाने साढ़े ओह् बी हैन डोगरी गाने च थोह्ड़ा